ہلو جی ڈاکٹر ہاں ڈاکٹر میں تکریم بول رہی ہوں آپ کی پیشینٹ میں آئی تھی نا ڈاکٹر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے ہاتھ پیروں میں بھی درد ہو رہا ہے گُھٹنے ایسے لگ رہے ہیں گُھٹنے ہے ہی نہیں رگیں کھینچ رہی ہیں نہیں کوئی سی بھی نہیں کھائی رگیں کھینچ رہی ہیں کل رات سے جی وہ تو کھا رہی ہوں نہیں اُس سے دوائی کھاؤ تو فرق ہو جاتا ہے پھر نہیں ہوتا فرق پھر وہی درد ہونے لگتا ہے پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے باڈی پین بھی ہو رہا ہے لیکن ٹانگوں میں زیادہ ہو رہا ہے ڈاکٹر کہاں کا ایکسرے کراؤں اور ڈاکٹر ہاتھوں میں بھی درد ہو رہا ہے کندھوں میں درد ہو رہا ہے دونوں لیکن ڈاکٹر فون پہ بتا دیجئے نا آپ مجھے میں ابھی آ نہیں سکتی تو ڈاکٹر میں ایکسرے کروا کر آؤں کلینک یا بنا ایکسرے کے آؤں

کچھ تو بتائیے پین کلر وہ کلینک آنے کے لیے بھی تو ہمت چاہیے ڈاکٹر اچھا تو آپ کب بیٹھے ہوئے ہیں کب سے کب تک بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ

تین سے پانچ بجے تک اپوائنٹمینٹ تو نہیں لینے پڑے گی اچھا تو آپ اپوائنمینٹ دے دیجئے مجھے ٹھیک ہے ڈاکٹر میں آ رہی ہوں تھینک یو